हाँ जी मैं से बात कर रही हूँ जी अच्छा कितने की थी अच्छा किस रेंज में चाहिए आपको मीडियम या हाई ले हाई रेंज में हाँ हाँ जी मैम हमारे यहाँ दोनों रेंज अलेबल है मीडियम रेंज आपको हण्ड्रेड से टू हण्ड्रेड के बीच में मिल जाएँगी और हाइ तो ऐसा है कि आप दो हज़ार तीन हज़ार तक की भी मिल जाएँगे आपको तो आप बताइए आपको किस तरह के चाहिए मीडियम साइज है छोटा साइज है और बड़ा साइज है हाँ बड़े साइज में ऐसा है कि आप कहीं ट्रेवलिंग वगैरह भी कर सकते हैं जैसे अपना कहीं आना जाना हैं तो वह भी कर सकते हैं आप स्कूल बैग भी बना सकते हैं उसको ऐसा है और मीडियम तो स्कूल बैग्स रहते और छोटे बच्चे जो के जी वन के जी टू में जाते हैं उस तरीके के भी हैं हाँ तो आप साइज का बताइए न आपको किस साइज का चाहिए हाँ तो तो ब मीडियम का अलग रेंज है मैम और बीच वाले का अलग है देखिए जो मीडियम साइज है उसमें दो परसेंट का है और जो बड़ा वाला साइज है उसमें हम फोर परसेंट का डिस्काउंट देते हैं हाँ तो आप सौ से ज़्यादा की क्वांटिटी बढ़ाइए हम थोड़ा और सोचेंगे इस बारे में आप एक बार शॉप पर विजिट करिए मिलकर बात करते हैं नहीं नहीं वह क्या है आमने सामने मिल हाँ आमने सामने मिलकर बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर हूँ मैं

हाँ हाँ ठीक है ओ के